सर नमस्कार सर सर आप आटो ड्राइवर बोल रहे हैं आप आटो ड्राइवर बोल रहे हैं सर सर हमारे को यमुना ब्रिज पर चलना है तो सुबह छः हाँ सुबह छः बजे उन्नाैर गाँव से यमुना ब्रिज पर चलना है पाँच आदमी हैं आपका आटो चहिए कितना पैसा लेंगे आप नहीं सर यमुना ब्रिज तक चलेंगे लेकिन घूमेंगे और जगह कितना पैसा लेंगे आप पाँच हज़ार सर थोड़ा पैसे ज़्यादा ले रहे हैं थोड़ा कम बताइए चलो सर कोई बात नहीं हम पाँच आदमी हैं लेकिन सुबह हमारे छः बजे यहाँ आपको आना पड़ेगा सुबह छः बजे हमारे घर पर आना है आपको हमारे को ले कर चलना है शाम को आठ बजे वापस आना है और हमारे को प्रयागराज घूमना है नैनी घूमना है छिवकी घूमना है ठीक है सर तो अलग चार्ज थोड़ी लेंगे सर कह रहा हूँ अलग चार्ज थोड़ी लगेगा आठ बजे आऊँगा तो कोई बात नहीं सर जैसे अगर आपका नौ बज जाता है तो आप कितने कितना पैसे चार्ज करोगे हज़ार रुपये बढ़ाओगे कि पाँच सौ रुपये बढ़ाओगे और अच्छा चलो जैसे सर मान लो और जगह घूम घूमना हो तो उसका चार्ज अलग से थोड़ी फिर लगेगा ठीक है सर कोई बात नहीं हम आपको अलग चार चार्ज दे देंगे आप लेकिन सर हम थोड़ा रास्ते में घूमते टहलते चलेंगे और नाश्ता पानी भी करेंगे

ठीक है सर हम लोग इसलिए कहे रहे हैं हम आपको कॉल कर रहे हैं कि हमारे को बढ़िया से लै चलना है कोई दिक्कत तो नहीं पड़ेगा न सर हाँ ठीक है सर इसलिए हम आपको फोन किए हैं हमारे को बढ़िया से घूमा दीजिए हम पाँच आदमी हैं

हम बिल्कुल सर हम तैयार रहेंगे टाइम से तैयार रहेंगे आपको टाइम से चलेंगे आप टाइम से इतना ध्यान देना आप टाइम से आ जाना हाँ सर कोई दिक्कत और कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है सर बस बढ़िया से घूमा देना हम लोगों को